णव लाख सत्यांय हजार संयशी चौपन बारा लाख तिनशें पंचेचाळीस पांच हजार सयशें अठ्ठ्यात्तर पंचेचाळीस हजार सयशें अठ्ठ्यात्तर पांसश्ठ हजार चारशी एक्कीस